हँ की की कहै छी हम रेनू मिश्रा

की कहै छी हम बाहरसँ अएलहुँ हँ हमरा छठिके पर्वके बारेमे किछु नहि बुझल अइ से हमरा समझाउ

हँ भरजितिआ हँ

अच्छा

अच्छा अच्छा

अच्छा गुड़ खीर हँ हँ अच्छा हँ अच्छा हँ हँ हँ

हँ

अच्छा

अच्छा

हँ हँ हँ हँ

हँ मन्नत जिनका रहै छै तऽ

अच्छा अच्छा हँ अच्छा

हँ हँ अच्छा

अच्छा

अच्छा

ओ

अच्छा

हँ हँ अच्छा

अच्छा हँ

अच्छा

अच्छा

हमरा छठिके पर्वमे कोना की होइ छै सएह बुझैके छलै हम करै नहि छिए छठिके पाबनि पर्वमे अपना सब मैथिलमे बहुत चलैए नहि तऽ हम एतऽ नहि रहै छी बाहर रहै छी तऽ एखन अएलहुँ हँ गाँव तऽ सएह बुझैके छल ओना हम रहै छिए बम्बइमे तऽ बम्बइओमे नहि छठि तठि होइ छै सबतरि होइए हँ हँ तऽ से हँ हँ हँ बिहारके छै ने तऽ ताहि दुआरे पुछलहुँ हँ

अच्छा

ठीक छै